बिजाबनि आनगा आङो ओरैनोथ' ब्लग खौरां बिलाइफोरखौ बारा फरायनाय जाया ओरैनो मबाइलाव नाइनाय जायो खौरांफोरखौ दानिया आजिखालि बांसिन मबाइल युटुब न्युजफोरनि गेजेरजों मोन्नाइ जासैखायनो न्युज पेपारफोरखौ खौरां बिलाइफोरखौ बहायनाइया एसे खमाय बाइदि जालांनाय बाइदि आङो फरायनायानो जाया नाथाइ आङो बिजाबखौ फरायनो जोबोर मोजां मोनो मानोना बिजाब फराइयोबा जोङो गाव गावनि थाखाय मुलाम्फा जोङो गियान आरजिनानै लानो हायो जोङो मोनसे खन्थाइ फरायनायनि गेजेरजों खन्थाइफोरा गोबां रोखोमनि थायो मिस्थख खन्थाइ रमान्थिक खन्थाइ हारि फोजाखांनाय खन्थाइ बेफोर बाइदि थायो बिदिनो जोङो खन्थाइफोरनि बेलायाव हारि फोजाखांनाय खन्थाइफोरखौ जोङो फरायोब्ला बिराद जोङो नलेज मोननो हायो गियान मोननो हायो जोङो जोंनि गोदोसोनानै थानाइ हारिफोरखौ गोजौ फारसे बोरै दिखोलांनो जों बेफोरबायदि खन्थाइफोरखौ फरायोब्ला गोसोआव गोजोन्नाय मोनो आरो जोङो माबाइदि मावलांगोन माबाइदि खालामोबा मोजां जागोन जोङो बेफोरखौहाय खालामलांनो हायो बेबाइदिनो जोङो आर हारि फोजाखांनाय खन्थाइफोरखौ जोङो फरायनांगौ बेनि थाखायनो आङो खन्थाइ फरायनो जोबोर मोजां मोनो सल'मानि बेलायवबो आरो सुंद' सल'नि बेलायवबो आरो राइथाइफोरनि बेलायवबो आङो फरायनो जोबोर मोजां मोनो मानोना सुंद' सल'फोराबो जारिमिनारि सल' फावथाइफोराबो जारिमिनारि फावथाइ राइथाइ फोराबो जोंनि साधारन सुबुंफोरनि थाखाय लिरनाय मोनसे रायथाइ सोरबा सासे गेदेमा जिउ सुबुंनि जिउ जारिमिननि थाखाय लिरनाय रायथाइ बेफोर बाइदि रायथाइखौ फरायोबा जोङो गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो आरो जुदि जोङो स्टूडेन्ट लाइफयाव दङब्ला जों बे बाइदिनो फराइनानै जोङो गोजोन्नाय मोन्नायजों लोगोसे गियान आरजिनानै लानो हानायजों लोगोसे जोङो आन्जादावबो मोजाङै उथ्रिनानै लानो हायो बेबायदिनो जोङो जारिमिनारि सल'फोरखौ फरायोब्ला सल'माफोरखौ फरायोब्ला जोङो गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो मानोना जानानै थांखांनाय जाथाइफोरखौ जोङो मेगनजों नुवाब्लाबो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जोङो गोबांनो बेफोर बाइदि जादोंमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोदो राजा रानि राइजो खुंलाइनाय ग्रोम ग्रोम राजा राइजोफोर दंमोन बेफोर बाइदि जाथाइफोरखौ जोङो मोथांजों नुनो मोनासै नाथाइ जोङो सल'मानि गेजेरजों मोन्नो हायो फावथाइनि गेजेरजों जोङो मोन्नो हायो एबा मिथिनो हायो सुंद' सल'नि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो जोंनि संसार जानाय जोंनि गोदोनि मानसिफोरा मा बाइदि सोलियोमोन नाथाय दानि मानसिफोरा मा बाइदि सोलियो गोदोनि समाव जोंनि दाहोना रुवाथिफोरखौ मा बाइदि बाहायोमोन दानि समाव जोंनि दाहोना रुवाथिफोरखौ मा बाइदि बाहायो बे बाइदिनो बेफोर गासैबो जाथाइफोरखौ जोङो बिजाबनि गेजेरजों बिजाब महरै सल'मा सुंद' सल' फावथाइ बेफोरबादिनि गेजेरजों जोङो मोन्नो हायो बेफोर बाइदिनि दारैनो जोङो फरायनानै मिथिनो हायो अब्ला जोङो मोजांखौ मा गाज्रिया मा मोजांनि फिथाइया मा गाज्रिनि फिथाइया मा बेफोरखौ जोङो गावबागावनो बिजिरनानै लानो हानाय खेफासिटिया जोंना गावनो गाव फैयो बेखायनो जोङो बिजाबखौ फराइनांगौ बेनि थाखाइनो आङो बिजाबखौ फरायनो जोबोर मोजां मोनो खौरां बिलाइ ब्लक बेफोरबाइदिखौ नायो आङो बिजों लोगोसे आङो बिजाबखौबो फरायो खौरां बिलाइफोरावबो जोङो दोनैनि दिनाव मा जालांनो हमदों गाबोननि दिना माब्रैमोन बेफोरबादिखौ जोङो रोखायै मोननो हायो आरो दानि समाव गोबां ओह नियुज सेनेलफोरनि गेजेरजों बै खनायाव मा जादों बे खनायाव मा जादों जोङो इन्टरनेटखौ बेखेवब्लानो जोङो जोंनि आखाइयाव थानाइ मबाइजोंनो जों गासैखौबो नुजोबनो हायो बेनि थाखाइनो आजिखालि दिनै गाबोननि जुगा जोबोद ग्रिख्रंथाव जुगबो होनजायो आरो गोबां जौगानाय जुगबो होनजायो बेखायनो जोङो बिजाब फरायनानै गियान आरजिनानै गावखौ गोजौ थाखोसिम दैखांना लांनो थाखाइ जोङो गोबां गियान आरजिनानै लानो थाखाइ जोङो गोबाङै बिजाबखौ फरायनांगौ गोनां जायो बेनि थाखायनो आङो बिजाबखौ फरायनो जोबोर मोजां मोनो आरो आङो बिजाबखौ फराइयो